प्रेस की आज़ादी हमारा देश में और ये हमारा राज्य राजस्थान में भी बहुत है प्रेस को सच्चाई दिखाने मे कोई रोक टोक नहीं है और कभी कोई दिक्कतें नहीं आती हैं जो कि हमारा यहाँ समाचार दिखाया जाता है ओ हम सब विश्वास करते हैं और उसके आधार पर हम काम करते हैं प्रेस को आज तक कोई दिक्कत नहीं आए लेकिन कुछ कुछ ऐसे समाचार और पत्रकार है जो कि अपना राजनीतिक दल के सपक्ष में और विपक्ष में बोलते हैं जो कि मैं सोचता हूँ कभी कभी शायद ये ना होता तो बहुत अच्छा होता क्योंकि हम लोग जानते हैं और बहुत लोगों का विश्वास है समाचार और पत्रकारों का ऊपर ताकि वो लोग हमको अच्छा और जो कि सटीक है वो खबर हमको दे लेकिन ये जो राजनीतिक दल के साथ मिलकर कभी कभी इधर उधर का काम और इधर उधर का खबर दिखा देतें है ना वो हमको कभी कभी बुरा लगता है और फिर ये अगर ना होता तो बहुत अच्छा होता ये हम सोचते हैं